बाइक चलैबाके समय सुरक्षाके सभसँ महत्वपूर्ण विचार ई छै अहाँके बाइक चलाबैके समय अहाँके सर पर हेलमेट होना चाही अहाँके पएरमे जूता होना चाही आओर अहाँके हाथमे ग्लब्स होना चाही ईचीज जरुरी छै एहिके अलावा अहाँ अगर दस्तावेज राखै छी गाड़ीके तऽ ओहिमे गाड़ीके आर सी गाड़ीके इन्स्योरेन्स ओकर पर्यावरणसँ रिलेटेड ओकर जे छै परिवहनके जे छै जे दस्तावेज आबय छै प्रदूषणके ओ रखबा छै ओकर इन्स्योरेन्सके कागज रखबाक छै आओर अहाँके जे पर्सनल दस्तावेज छै जेनाकी अहाँके आधार कार्ड या वोटर आइ डी कार्ड या कोनो भी अहाँके पहचानपत्र ओ अहाँके साथमे होबाके चाही मानिलिए अगर अहाँके साथ कतहुँ दुर्घटना भऽ गेलै तऽ ओहिके दौरान अहाँके ओ जानकारी या ओतएके आसपास लोग अहाँके जानकार यऽ अहाँके परिवारके केना देतय जानकारी त ओ जानकारी देबाक लेल ओ चीज जरुरी छै ओ चीज दस्तावेज होना चाही